हेल्ल'

औ मा नांगौ नोंनो मा मा नांगौ ए बेसेबां नांगौ बेसेबां नांगौ आलु दं फानथाव दं कबि दङ बेसेबां नांगौ कबिया सल्लिस थाखा खेजि थारुना फसिस थाखा फानथावआबो साथ्थि थाखा खेजि लकेलानोथ' फसिस थाखा खेजि बाल दाख्लैनोबा खथ' फानफैदों आं औ जा मोजां मोनो

हा लांफैदो ना हैनांगौ हैनांगौबा हैगोन आङो दे

मुलाफोरखौलाय नाङा मुला मैद्रुखौ औ लाफाया खाजाथ'वाखैहाय एसे गोरलै गोरलैसो बावला खाजानोसै हा गोरलै गोरलैथार दा सब्थाहसेयावनो खाजासिगोन बे

हा मा माखौ नांगौ बिहर हा औ औ औ ओमफ्राय खय खेजि नांगौ थारुनखौलाय थारुनखौ खय खिजि नांगौ ए फानथावखौलाय ए दे दंबावो नोंनो मा मा नांगौ बेखौ खिथाहरदो दंजोबखायो आंनाव दखानदारनावखि मैगं थाइगं जोबो नामा

दे दे दोनदो दे दा बेलासियावनो हैगोन आं दा बेलासियाव